हमारे जीवन में खेल अत्यधिक ज़रूरी है जैसे कि जब हमारे जीवन में खेलों को अपनाया जाता है एवं उन्हें खेला जाता है जिस से हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत ही अच्छे तरीक़े से होता है जब हम खेलों को खेलते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारियाँ नहीं आती है और हमारा शारीरिक शक्ति भी बढ़ती रहती है जिस की वजह से सभी के जीवन में खेलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे भारत देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अगरचे बात किया जाए तो अलग अलग शहरों कस्बों एवं ज़िलों में हमेशा ही वहाँ के पारंपरिक खेलों एवं अन्य खेलों की प्रतियोगिताओं की स्पर्धा करवाना चाहिए जिस से कि वहाँ के बच्चों को वहाँ के लोगों में खेलों को सिखने एवं खेलने की रुचि पैदा हो और बड़े बुज़ुर्गों को एवं परिवारजनों को भी ऐसा लगे कि बच्चों को खेल खिलाने से उन के जीवन में एवं उन के भविष्य में अच्छी संभावनाएं उत्पन्न होती है हम अपने बच्चों को खेलों की ओर अग्रसर कर सकते हैं जिस से कि हमारे बच्चों का भविष्य एक अच्छी जगह हो ऐसे जब हम करेंगे अलग अलग खेलों की प्रतिभाओं का आयोजन करेंगे लोगों को खेलों के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल की ओर आकर्षित होंगे जिस की वजह से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी एवं ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे देश में होने की वजह से हम अपने ही देश में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में अच्छे अच्छे पुरष्कार को जीतेंगे और सिर्फ़ अपना ही नहीं बल्कि अपने देश का भी नाम खेल में उज्जवल कर देंगे